हां मिगी मै नंबर थुआढ़ा अपनी इक स्हेली कशा लैता ते मिगी कल जम्मू जाना स्टेशन मेरी ट्रेन ऐ कल दी ग्याहरा बजे दी ते मिगी गड्डी करनी ही ताकि कटरे दा जम्मू जाना हा ट्रेना उत्थां जाना ते मिगी गड्डी करनी ही तुस मिगी कटरे दा उत्थें पजाऊ ओड़ो टैम पर ग्यारह बजे ट्रेन ऐ ते अ'ऊं सोचा दी कोई नौ बजे हारा निकली जाचे ताकि टैम दे पुज्जी जाचै कोई रस्ते ट्रैफिक ट्रफिक होवै ते ज्यादा किश लेट नेईं होवै ता कि कि मेरा बड़ा ज़रूरी जाना ऐ ते मै नेईं चाह्न्नी आं मेरी ट्रेन मिस होई जा न ते तुस टैम उप्पर आई जाह्गे पूरे नौ बजे हारे पुज्जी जाएओ नौ बजे के तुस पौने नौ बजे हारे गै पुज्जी जाएओ गै ताकि नौ बजे अस पूरे निकली जाचै आं मेरी ट्रेन नी मिस होनी चाहिदी मेरी बड़ी ज़रूरी ट्रेन ऐ ते पक्का नौ बजे हारे नौ बजे हारे पक्का आई जाओ पक्का पूरे ठीक ऐ सवेरे फ़ोन नी ना करना पौग नेईं करना पौग ते तुस पक्का आई जाएयो ठीक ऐ नौ बजे पुज्जी जाएयो ओह् सवेरे इत्थें गै इत्थें कटरा स्टेशन स्टेशन मेरा घर इत्थै गै ऐ स्टेशन दे कश गै जां अ'ऊं सिद्धे स्टेशन पुज्जी जां नेईं ते तुस मिगी घरै दा गै चुक्की लैएयो ठीक ऐ अ'ऊं घरै दे बाह्र आई जाह्गी ते साढ़ा घर ते पता गै ऐ नी हट्टी दे बाह्र आई जाह्गी अ'ऊं ते तुस मिगी उत्थुं दा लेइयै ते सिद्धे रेलवे स्टेशन पुज्जी जाह्गे तुस मिगी छुड़ु उड़ेओ ठीक ऐ नौ बजे आई जाएयो पूरे ठीक ऐ